कोविड गल्ल कीती ऐ जी कोविड च कोरोना काल च बड़ी बुरी हालत होइयां न पूरे ग्रांऽ दियां पूरे शैह्र दियां बड़ी माड़ी हालत होई ऐ कुसै आना जाना नी बाह्र दिंदे हे कोई इक बंदा नी बाह्र जाई सकदा हा इ'यां डिस्ट्रिक्ट वाईज़ डिस्ट्रिक्ट डी सी मैडम बी सख्त हियां कोई बाह्रा कोई जा जात्तरी नी आन देने जेह्ड़ा कोई बाह्रा आंदा हा पैह्ले उसी कोरोना काल च रौह्ना पौंदा हा ते बड़ी ज्यादा तकलीफां कट्टियां असें कोरोने च कोरोना च जियां इक दुए कन्नै अस मिली नी सकदे हे इक कुसै ने अस जाई नी सकदे हे कुसै दे घर कुसै ने मिलना न हा होंदा हा जान निहा दिंदे बाह्र नेईं कोई बाह्रा जात्रू औन देना बा ताईं नेईं कोई इत्थां जान देना जेह्ड़ा कोई औंदा जंदा हा ते उसी बी पैह्ले क्वारंटाइन करदे हे इत्थे ते बाकी बड़ी सारी बिपता आइयां जियां कोरोना च खाने लाने दियां कुसै घर आटा नी कुसै दे केश नी कुसै दे केश नी बेचारे दे खाने ई लोकें बी बेचारै बड़ी मदद कीती गरीब लोकें दी ते बाकी कोरोना काल च जियां कोई बाह्रा जात्रु आने क्वारंटाइन उं'दे ताईं इत्थे क्वारंटाइन जित्थे कीते दे होंदे उंदे ताईं बन्दे ओह् लाए दा होंदा सुविधा होंदी ही कीती दी ते बड़ी सारी प्राब्लम आइयां कोरोना च त्रै साल ते बड़े बुरे कट्टे न कोई ध्याड़ी नी लानी कोई किश नी लाना जियां बाह्रा कोई जात्रू औने उ'नेंगी रौह्ने बौह्ने दी कोई उ'नें सुविधा नेईं क्वारंटाइन करी लैन्ने ते बाकी उं'दे ताईं लंगर भंडारे जेह्ड़े चलदे हे ज्यादा उब्बी ने आन दिंदे हे दो त्रै हे उप्परले दे बाकी म्हल्ले गली बिच्च बी कुसै इ'यां फिरन निहा दिंदे पुलिस गै पुलिस होंदी ही ते पुलिस आह्लें डी सी मैडम ने सख्त आर्डर कीते दा कि नेईं कोई बाह्र आवै थुआढ़े घर बी कोई मिलने आवै नेईं मिलन देना बगैर मास्क बाह्र नी जाना बाह्र बार बार हत्थ धोने बार बार ध्याड़ी दा कोई हत्थ धोंदे रौह्ना दस दस मिनट बाद ते बाकी जेह्ड़े यार दोस्त हे ओह् बी नेईं आई सकदे मिली सकदे कुसै कन्नै कोई कुसै दे घर नी जाना कोई कुसै दे बार नी जाना अदे कोरोना काल च अहें बड़ी सारी दिक्कतां कट्टियां महारज

कोई भ्राऽ भ्राऽ कन्नै नी मिलना कोई अलग्ग रौह्ना कोई कुदै रौह्ना आने जाने दा मन बड़ा करदा हा पर नेईं जाई सकदे हे कोरोना काल च बाकी एरिया साढ़ा ठीक रेहा सेफ रेहा अस बी सेफ रेह् बाकी हास्पिटल दी बड़ी बुरी हालत होई दी ऐ जेह्ड़े बेचारें गी कोरोना होएया किश रेह् किश नेईं रेह् बड़ी बुरी हालत रेही उ'यां साढ़ी डी सी मैडम न बड़ी सख्ती कीती दी ही माहराज जेह्ड़े अस बची गे आहै आपूं बड़ी सेफ्टी रक्खी कुसै ई आन नी देना कुसै ई जान नी देना अते बच्चे बी अहें अपने ठीक रक्खे दे हे आपूं अस कुतै गे नी त्रै साल घर गै रेह् कोई ध्याड़ी नी कोई किश नेईं उ'यै जेह्ड़ा कोई दिंदा हा कोई राशन रुशन लेइयै औंदा हा ओह् लैंदे हे लोग खंदे हे ते चलदा रेहा सर्कल महाराज त्रै साल बड़े बुरे कट्टे दे कोई कुसा दा मूंह् नी दिक्खना कोई किश नी अपने अंदर रौह्ना सवेरे उट्ठना ते सवेरे अंदर कोई किश नी ते जित्थे त्रै डंग खंदे उत्थे इक्के डंग खंदे रेह् केईं बारी नेईं थ्होनी नेईं होंदी ही बाह्रा लोकें इ'यै मदद बड़ी कीती दी

ठीक ऐ महाराज त्रै साल साढ़े चलदे रेह् त्रै साल च असें बड़ा किश दिक्खेआ करना कुत्थुंआ हां बा खाल्ली ओह् कोठरा दिक्खी दिक्खियै दे दे हे कोह्की कोह्की ग'ली ऐ जां कोह्की कोह्की ग'ली जाना कुसै आन नि देना जान निहा दिंदे हे कुदै नाका नि क्रास करन देना जां कोई मेडिकल लैने जाना होऐ ओह् परची लेइयै जाना असें दवाई हत्थें लेइयै जाना जां परची लेइयै जाना फेर डोक्टरै दा दोआ आह्ननी असें बी ना हा बाह्र जान दिंदे बगैर किसे कम्मै दे कदें सवेरे इक टैम खुलदी ही दकानां ओह् दकानै पर रश बड़ा होना ओह् बी पंज पंज फोट्ट उप्पर दुर खडेरदे हे ते नेईं जान दिंदे हे सवेरे कुतै इक घैंटे आस्तै खुलनी दकानां फ्ही ओह्दे बाद बंद करी ओड़दे हे अते बड़ी बुरी हालत कीती महाराज